हॅलो म्हाका काल न्हू स्विगी वयरसून एक कुपन येयल्लें म्हुणून हांवेन तुमच्या हॉटेलार कॉल केला तुमी स्विगीची ऑर्डर्स दिता न्हू हय म्हाका तेच्याच रिगार्डींग एक कुपन गावल्लें हांवेन म्हाका तेचेर तेंच्यानी पयलीं सांगलेलें कितें पांच तरी ऑर्डर्स स्विगी वयरसून करपाक जाय आनी मागीर म्हाका तें कुपन खंयच्याय म्हज्या आवडट्या हॉटेलांत अवेल करपाक गावतलें तुमी ती स्कीम दवरता न्हूं सो हांव तें अवेल करूं शकता न्हू कार्ड म्हाका तितून फायव हण्ड्रेड मेरेन कितेंय खाण फ्री म्हणून गावतलें म्हणून सांगलां पूण म्हाका तेजेर हजार रुपयाचें तरी खाण ऑर्डर करपाचें पडटलें तुमचे कडसून आणी फा पातशेचें खाण म्हाका फ्री गावतेलें तुमी फ्री गाफ तें कुपन तुमी म्हका अवेल करून दिवं शकता न्हूं पूण तुमी आत्तां म्हटलें कितें तुमी स्विगी वयलें सगळ्यां स्विगी वयलें तुमी ऑपरेट करता पूण तुमी म्हाका हें कार्ड अवेल करून कित्याक दिवं शकना ना सर हांव तेंच्या ऑफीशल सायटीर सुद्दां गेल्लो तितूंत तेंच्यानी सांगलां कितें जेंका कोणाक हें कुपन गावलां तेंकां तुमी अवेल करून दिवपाचेंच पडटलें तुमी प्लीज चॅक करूंक शकता तुमचे कडेन हांवेन हांवेन ती पांच हावेन ती पांच डिशीज ऑलरॅडी ऑर्डर केल्ली आसा सगळ्या हॉटेलानसून म्हाका जाय ती फ्लास्ट मन्थ आनी म्हाका आतां तितूंत हें फ्री कुपन गावलां आणी म्हाका तें अवेल करपाक जाय हय सर तुमी प्लीज चॅक करूंक शकता कित्याक म्हाका ते क्लिअर्ली हांगासर दिल्ले आसा सर तुमी प्लीज चॅक करात नाजाल्यार म्हाका स्विगीचेर तुमची कंप्लेन दिवपाची पडटली सर तुमी चॅक केलें कित्याक हांवें ते प्रामाणीकपणे सगळे घेतलेलें तेंचे आनी आतां म्हाका म्हाजी जी ऑफर गावता ती म्हाका गावपाक जाय सर सर नाजाल्यार हांव तुमचेर एक कंप्लेनूय करूंक शकता कित्याक ऑलरेडी म्हाका जेन्ना पयलीच सांगलेलें पांच डिशां तुमी ऑर्डर करात एका म्हयन्या भितर तीं हांवेंन जर ऑर्डर केलीं म्हाजे तितुनूय पयशे गेला सर सो हितूंत म्हाका एट्लीस्ट एक तरी ऑफर गावपाक जाय अशें दिसता सर तुमी सगळ्याकून पयलीं म्हाका सांगलेलें कितें तुमी स्विगिचेर ऑफर दिता तुमी स्विगी तुमच्या हॉटेलार दवरता आनी आतां तुमी कशे डिनाय करता सर जाल्यार म्हाका ती ऑफर गावोंक जाय न्हू सर सर तुमी प्लीज चॅक करात नाजाल्याक हांवेन ऑफिशल वेबसायटीचेर सुद्दां सर्च केलां आनी म्हाका तितूंत तेंच्यानी क्लिअर्ली सांगलां की म्हाका ती ऑफर गावपाक जाय आनी तुमी जर म्हाका ती ऑफर दिवपाक रॅडी ना जाल्यार म्हाका मागीर कश्टमर कॅरार कंप्लेन करपाची पडटली म्हाका चॅक करून सर तुमी पंदरा मिनटां भितर कॉल करात